असांजी कानूनी क्रिया जो की आहे उअ पक्षपाती कोन्हे का और हा इहो सही आहे की वो ग़लति जो हो न खणदी आहे सही जो ई खणदी आहे और जेको सही हूंदो आहे त उनजो ई पक्ष भरदी आहे और जेको ग़लति हूंदो आहे त उनखे सजा मिलंदी आहे और कानून सां असांखे ई भई सही जो हो मिलंदो आहे की भई असां अञा उनमें वञू था पिया त कुझु इहो ई सम्झी करे की हा असांखे हिते न्याय मिलंदो त हूअ असांजो सही ग़लति जो फैसिलो कंदी आहे और सही बि आहे की भई कोई ग़लति अगरि कुझु थिए थो पियो त उहो फ़ैसिलो सही त ॿुधाए थी पयी और ग़लति जो ग़लति ई हूंदो आहे पंहिंजो